हलो हा मां भाऊ राम राम मु हरि ओम हरि ओम भाऊ मूंखे सायूं भाॼियूं खपनि ग ग्वार घणे रुपए किलो आहे बाप रे हेॾी महांगियूं मु मूंखे थोरियूं सायूं भाॼियूं खपनि मूंखे ग्वार खपे ऐं उहो खपे इहा करेला खपनि ऐं साॻु खपे हा त पर रेट त भाऊ सही लॻायो न तव्हां त ॾाढा महांगा था ॿुधायो न न न तव्हां हाणे इलाही टमाटा घणे टमाटा घणे रुपए किलो आहिनि ॾाढा तव्हां भाऊ इअं न इअं न कयो न त तव्हांखां त मां हमेशा वठंदी आहियां तव्हां इअं इअं न कयो न हाणे मूंखे त भाऊ मूंखे डॉक्टर चयो आहे सायूं भाॼियूं खाउ मां सायूं भाॼियूं थी चवांव भिंडी विंडी खपे हा त क कयो करेला कयो अधु किलो खनि ग्वार कयो पाउ साॻु कयो किलो और सा न साॻु उहो साॻु थींदो आहे उहो खपे हा पा साॻु खपे साॻु ऐं अ छा चइबो आहे मैथी अथव उहा उहा उहा पाउ कयो बसि ज्यादा न खपे अड़े भाऊ इअं न कयो न थोरी सस्ती त लॻायो मां तव्हांखां एॾी भाॼियूं थी घुरायां ऐं टमाटा चऊं मोकिलियो चऊं जय झूलेलाल भाऊ मोकिले छॾिजो भाॼी हा हा हा ठीकु हरि ओम हरि ओम ठीकु आहे